मुझे अगर लिखना हो तो मैं समाज के उत्थान के लिए धर्म निरपेक्षता पर लिखूँ जो जातिगत भेदभाव होता है धर्म के नाम पर भेदभाव होता है उसपे लिखूँ जिससे की लोगों को थोड़ी जागरूकता हो और वो धर्म के नाम पर जो भेदभाव करते हैं जाति के नाम पर जो भेदभाव करते हैं वह थोड़ा दूर हो संवेदनशील विषय जो मुझे लगता है कि वह यह है कि पर्दा प्रथा महिलाओं में वह संवेदनशील विषय है वर्जित तो नहीं बोल सकते पर हाँ